अह हेलौ अह अह ओइ बसुमतारी ना ओइ माबा मोनसे रायलायनो गोनां जादोंलै माबा माबि मा मा जाथारखो माथो जोंनि जायगाफ्रावलाय गारि घरा उ उ आव आवफ्रा बांद्राय जाथारबायलै नुदोंना नुवाखै माथो एकदमबारे अह बे थेख्ला थेख्ला माखासेआनो बांद्राय जाथारबाय माथो माथो मानसिफोरजों सोङै हयै मिथिबाय माथो बिराथ बै थेख्ला थेख्ला माखासेया माबा गान्जा द्राग्स बायदिसिना बिराथ सोबोनोलै बिदिसो खोनाबाय माथो मानसिफ्रालाय अह औ

उम

गोदो गोदोथ' जोंफोर जाफेरा लोंफेरामोन

दा बिखौथ' बोरै बोरै माबा खालाम मोजां जागोन माथो खोनानो मोनलायबाय माथो थानाफोराबो बे ड्राग्स जाग्राफोरखौ लाखिया नो नंगौना

औ औ

अह औ औ माबा फैसा गोनांफोरनिखौसो खायदा खालामोनो लाखिनायखौ फैसा गैयैफोरखौथ' जासिहरफिनोसो नो ओहो ओहो जों लाखिनो हाया लांफिन लांफिन ओरैसो होनलायो नो नंखाय ना नंगौ बाथ्राफ्रा नों मिथिगौना

उम अह उम दाथ' बिदिबा बै गोदान जेनेरेसनआ माथो फिरिआनो गैया जागोन बिदिबालाय दा गथ'फोरखौबो साफा साफाल' खांनो होबाय दा साफा साफाल' गथ' जाबाय दा बिसोर बिसोरबो जुदि गोजो बिसोरबो जुदि जौ लोंनानै ड्राग लोंनानै जुदि थैजोबो बा एलाना मा थाबावगोन बुंब्लाबो दोननोसै होमबा अह दे होमबालाय